हैलो हांजी हां बिल्कुल आहो सैकन हैंड फोन बी बिकदे इद्धर इ'यां ओह् बी बिकदे केह् आखदे ओरिजिनल बी बिकदे तुसें कोह्का लोड़दा अच्छा अच्छा मेरे कोल ते ऐक्चुअली दो गै बचे दे इस बेल्लै इक आई फोन ते इक एंड्राइड दा सैमसंग दा सैमसंग कम्पनी दा ओह् आईफोन ऐक्स ऐ आईफोन दी प्राइस इ'यां सैकन हैंड एह् बीह् ज्हार दा बिकै दा हून आहो ते सैमसंग जेह्का ऐम्मथर्टी वन हा ते एह् चल दा हून छें ज्हारे दा बिकै दा छे छे छे छे छे ज्हार आहो नेईं स्क्रीन ओरिजिनल गै इस्सी ते थोह्ड़ी बैटरी लाइफ थोह्ड़ी घटी दी निं हां हां ते अदरवाइस स्क्रीन ठीक ऐ इसदे कैमरे बी ठीक न इसदे स्क्रीन बी ओरिजिनल ऐ कैमरे शैमरे बी ओरिजिनल न बाकी जो बैटरी लाइफ घट्ट होई दी ते बस अदरवाइज सब किश नां खुह्ल्ला निं ऐ इसदा बिल शिल बी पेदा फोन दा डब्बा बी पेदा बैटरी ओ अपनी मर्जी ऐ थुआढ़ी नमीं पोआई लैओ पर इन्नी बैटरी बुटरी पेई जानी कोई कोई ज्हार बारां सौ धोड़ी हां शैल कंपनी दी पोआनी अगर पोआनी होऐ तुसें बैटरी इस्सी पाए दी निं ऐ अजें परानी गै उसदी बैटरी हांजी अच्छ अच्छा हां हां कोई निं बा आई फोन जेह्का ते बैटरी बी शैल ऐ उसदी बानुएं बैटरी ऐ बैटरी हां बैटरी हैल्थ उदी बानुएं ते इ'यां ओह् खुह्ल्ला बी नेईं ऐ कन्नै ओरिजिनल उसदी स्क्रीन ते उसदे कैमरे बी ओरिजिनल न बिल डब्बा बी सब पेदा आहो बिल्कुल बिल्कुल ते आई फोन दा है सब कुछ ते सैमसंग दा इक्कै प्राब्लम ऐ कि उसदी बैटरी जेह्की है ओह् की लाइफ उसदी घटी दी ऐ इ'यां आई फोन लैना होऐ तां आई फोन दी बिल्कुल स्हेई ऐ बैटरी ते ओह् सब किश चीजां स्हेई न तुसें हां कोई निं शामीं आइयै दिक्खी लैएओ तुस आपूं दिक्खी लैएओ डब्बा शब्बा बिल शिल दिक्खी लैएओ हां हां ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ